हेलो हाँ कहाँ से आए हो आप नहीं नहीं दिख रही हो पट पटना से मधेपुरा डिस्ट्रिक

अच्छा हाँ जगह है कब आए हैं आप कल आए हैं कि आज आए हैं

ठीक है यहाँ पर घूमने के लिए मधेपुरा में सबसे नजदीक सिंहेश्वर मंदिर है वहाँ पूजा कर सकते हैं समय बिता सकते हैं आ हमारे शंकर भगवान का मंदिर है सिंहेश्वर धाम में वहाँ पूजा कर सकते हैं और उसके बाद पूजा करने के बाद वहाँ पर कुछ टाइम व्यतीत कर सकते हैं फिर घूमने फिरने के लिए मधेपुरा आ जाइए बगल में ही है वहाँ युनिवर्सिटी है वहाँ जा कर घूम सकते हैं पार्क है फिर मॉल सब भी है सिंहेश्वर से हाँ वहाँ भी है लेकिन अच्छा के लिए आप मधेपुरा आ जाइए हट के ही है थोड़ा बगल ही है दस मिनट लगेगा बारह पन्द्रह मिनट आने में आप आ जाइए और वहाँ मॉल है मॉल में घूमिए शॉपिंग कीजिए वहाँ अच्छा खासा आपका टाइम बीतेगा आपको अच्छा भी लगेगा मज़ा आएगा घूम कर फिर पार्क है शाम का टाइम हो जाएगा तो आप फिर पार्क चले जाइएगा शाम का टाइम में पार्क में अच्छा लगेगा ठंडी ठंडी हवा चलेगी आपको मज़ा आएगा हाँ फिर रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट सब भी है आप जा सकते हैं वहाँ पर जो आपको पसंद हो जो अच्छा लगे आपको खाने में फ़ास्ट फूड हो खाना हो आप खा सकते हैं मतलब सब सुविधा है यहाँ पर आप अपना हाँ रहने के लिए बगल में होटल भी है हम आपको होटल का लोकेशन भेज देंगे आप पहले होटल में तो रात में ठहरना है ना आप दिन भर पहले सब जगह पर अपना इन्जॉय कर लीजिए समय व्यतीत कर लीजिए मंदिर में पूजा कर लीजिए उसके बाद फिर बगल में कुमारखंड है वहाँ भी बहुत सारे पार्क सब है घूमने के लिए जगह अच्छा है पार्क सब आप घूम सकते हैं कॉलेज है कॉलेज सब देख सकते हैं युनिवर्सिटी सब है कितने दिन की छुट्टी पर आए हैं आप हाँ तब तो अच्छा खासा टाइम एक दो दो रोज आप वो सिंहेश्वर घूम लीजिए फिर एक रोज मधेपुरा घूम लीजिएगा फिर कुमारखंड आ जाइए फिर आप फिर बिहारीगंज चले जाइएगा फिर किशनगंज है वहाँ चले जाइएगा घूम फिर लीजिएगा सब जगह मॉल हैं पार्क सब हैं मंदिर है दर्शनीय स्थल सब हैं अच्छा खासा आपका समय व्यतीत हो जाएगा आपको मन भी लगेगा अच्छा भी लगेगा ठीक है यही सब जगह पर आप अच्छे से घूम फिर लीजिए ठीक है मैं रखती हूँ अभी ठीक है मैम ठीक